एह् जेह्का तुस मिगी कोच्शन पुच्छा न मेरा अ'ऊं जवाब देना चाह्न्नी आं तुसेंगी कि अस चार बंदे आं घरै दे इक मेरा घरै आह्ला इक मेरी कुड़ी ऐ ते इक मुड़ा ते एह् एह् जिन्नी हारी रुट्टी हां में बनानी बी ओह्दा टैम में सनानी आं कि अगर चाह् बनानी होऐ ते मि तां दस पंदरां मैंट्ट लग्गी जंदे ते अगर लिपटन चाह् बनानी होऐ ते देसी चाह् बनानी होऐ ते थोह्ड़ा टैम लगदी उसी फ्ही पैह्ले इ'यां पत्ती पानी पाइयै ते पानी पौंदी चाह् फ्ही ओह्दे च पानी पाना फ्ही खण्ड दुद्ध पाना ते होर मि सब्ज़ी सुब्जी बनानी होऐ तां बी कोई अद्धा घैंटा लग्गी गै जंदा जे शैल बनानी होऐ चुल्ली पर बनाने आं अस रुट्टी गैस पर बी बनानें पर इ'यां सवेरे सवेरे चुल्ली पर बनानें बच्चें स्कूल जाना होंदा ते ओह् दाल शाल बनानी होऐ तां गैसै उप्पर बनानें उत्त बी दाल अद्धा घैंटा हारा ते लगदा गै फ्ही ते होर दाल सब्ज़ी चौल बनाने ते चौल बी जल्दी बनी जंदे इक सीटी पर मराई ते चौल बनी जंदे गैसै उप्पर गै बनानें चौल फुलके बनाने होन ते तां चुलले पर गै बनानें तां अद्धा घैंटा हारा लग्गी गै जंदा होर मटर पनीर पनीर बनाना होऐ ते पैह्ले मटर बुआलने पौंदे फ्ही ओह्दा फ्ही ओह् उब्बली जान जेल्लै ते फ्ही तड़का बनाना पौंदा जां पनीर फ्राई करना पौंदा साढ़ै फ्राई गै खंदे ज्यादा ओह्का पापा होरें गी पसंद घट्ट ऐ कच्चा बनाना होऐ ते तो इ'यै फ्राई करियै गै बनानें फ्ही थोह्ड़ा उसी फ्राई करियै बनाना पौंदा फिर उ'नें गी पैह्ले तड़का बनाना पौंदा फ्ही मटर पाए फ्ही पनीर पान्ने फ्ही इ'यां बनानें आं अस

जे दाल शाल राजमां बनाने होन ते ओह् टैम लगदा फ्ही थोह्ड़ा राजमां उबलने गी राजमां उबलियै जान ते फ्ही गै तड़का बनाइयै फ्ही पान्नी फ्ही उसी जरूर घैंटा अद्धा घैंटा लगदा गै बनाने गी ते

इसी